ٹیکنو لو لو لوجک سے ہم سب کو بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے ہم سب پڑھتے ہیں پہلے تو بہت زیادہ کتاب سے کھوجنا پرتا تھا اب تو گوگل پر سرچ کرتے ہیں بس آ جاتا ہے ہم سب اب پرھ لیتے ہیں زیادہ مزہ بھی آتا ہے موبائل میں پڑھنے میں اچھا بھی لگتا ہے میرا زندگی بدل دیا اور کتاب میں بھی پرھنے میں مزہ آتا تھا زیادہ تر موبائل میں ہی مزہ آ رہا ہے ہم پرھ لیتے ہیں اچھا سے موبائل میں سمجھ بھی جاتے ہیں بہت دقت ہو ہو رہا تھا کھوجنے میں اب اب اتنا نہیں ہوتا ہے ہم موبائل پہ سرچ کر لیتے ہیں آ جاتا ہے ہم سب پرھ لیتے ہیں ہم اچھا ہم پڑھا جان جان گئے اور اور آگے بھی پڑھیں گے تو اور کچھ بھی جان سکتے ہیں اور ایسے ہی ہم سیکھے ہیں اچھا پڑھ لیتے ہیں اب اردو زبان اچھا لگتا ہے ہم کو ہم پڑھ لیتے ہیں بہت اچھا کتاب ہے اور ہم سب بہت پڑھتے ہیں وہ کتاب اور ایسے ہم کو اچھا لگتا ہے اردو اردو میں بہترین نمبر لائے ہیں اچھا نمبر ہے اور آگے بھی پڑھیں گے تو اور اچھا آئے گا نمبر آپ سب بھی اچھا سے پڑھے اور آپ کو بھی اچھا آئے گا نمبر